में तुसें गी दस्सां ते बिजली जेहड़ी ऐ ते ओह् बड़े खतरनाक जेहड़ा ऐ ते ओह् बड़ी गै खतरनाक ऐ इस बिजली कोला बचने आस्तै असें गी बड़े सारे कम्म करने पौंदे न नंगे पैरें नेईं जाना नंगे हत्थें हत्थ नेईं लाना इ'यां तारा कन्नै जैदातर बच्चे जेहड़े हैन तां ओह् जैदा मतलब बिजली कन्नै ओह् करदे न तां गै बच्चें गी बचाने आस्तै असें गी जेह्कियां तारां बगेरा हैन तां उ'नें गी मतलब कि थोह्ड़ा दूर उप्पर स्टिच करना चाहिदियां कोई इ'यां निक्का बच्चा कोई हत्थ नेईं ला उ'नें गी जि'यां ड्रायर बगैरा होई गे न उनें गी इयां मतलब बड़ा ध्यान रक्खना पौंदा इ'नें चीजें दा बिजली नेईं ते सच गै बिजली बड़ी गै खतरनाक जेहड़ी ऐ ते नंगे पैरें निं जाना बिजली इ'यां हत्थ नेईं लाना बिजली आह्ली तार होऐ जां किश बी होऐ बिजली आह्ली कोई बी उसी उत्थै हत्थ नेईं लाना बड़ी खतरनाक होंदी असें अपने आप गी ना बिजली कोला बचाना चाहिदा बिजली बिजली दे बारै ना पता होना चाहिदा 'नेईं कि खाली घर लाई ओड़ी ते अपने घरै दा पता नेईं होऐ कि भाई बिजली चलै दी सिर्फ अपने आस्तै लेकिन एह्दी ना सेफ्टी बी बड़ी जरुरी ऐ असें गी ना बिजली गी बचाना बी चाहिदा जि'यां कोई हून अगर असें गी जिन्नी जरुरत होऐ ना असें गी उन्ना गै यूज करना चाहिदा बिजली दा इ'यां नेईं कि हून अस आपूं दूए कमरे च ते दूए कमरे च लग्गे दा र'वै पक्खा लग्गै दा र'वै जां बल्ब लग्गै दा र'वै जां कोई चार्जर बगैरा होऐ ओह् लग्गै दा र'वै उ'आं के ऐ कि बिजली जेह्ड़ी ऐ कि ओह् इ'यां मतलब वेस्ट होई जंदी इस्सै गल्ला ना अस जेल्लै बी दूऐ कमरै जां कुतै बी जाना होऐ तां बिजली ने सारे प्लग्ग पलुग्ग जेहड़ा होंदे उ'नें ई कड्ढी ओड़ना ते इ'यां नंगे हत्थें नंगे पैरे कदें बिजली गी हत्थ नेईं लाना जैदा कोला जैदा इ'यै सेफ्टी ऐ कि असें इ'यै करना चाहिदा जैदातर बिजली बचाने आस्तै